नहि एहिठाम तऽ रूम तऽ पर्याप्त भेटै छै आ बूझि गेलियै हँ ई बात जरूरे छै जे सब चाहै छै जे ओ बिजनेसके वास्ते बनेने छथिन तऽ किराया बढ़िऑं आबे तऽ सब किराया तऽ जे छै से बेसीए राखने छथिन ई तऽ दिक्कत छै लेकिन आवास ओहिठाम पर्याप्त उपलब्ध छै हँ आ ओनेहियो जे मानि लीअ देखियौ समान सब महग छै घर बनबै मे पैसा लागले ओकर तऽ ब्याजो देखबै ने जे बैंक के जे ब्याज छै ओहि हिसाबे अर्नो चाही ने ओतबो एतै तखने ने हुनका हेतै ताहि दुआरे आ दोसर अहाँ लै लऽ जेबै तखन अहाँके सब सुविधा चाही जे एकदम जे अहाँके जे छै रसोई जे हुए से एकदम आधुनिक हुए आ अहाँके सब चीज सेपरेट तऽ हेबे करे आ कनि फैलो फैल हुए कनी रैको बढ़िऑं होय अच्छा खाली खिड़कीए नहि देखै छियै ओहिमे इहो देखै छियै जे रोड केहन लागल छै एहिमे स्टील बला छै की लोहा बला छै इहो देखबै आ तेकर बाद ई चाहबै जे कने किरायो कम हुए तऽ से बात नहि छै जेहन घर छै तेहन किराया छै जेहन अहाँके आमदनी अछि तेहन घर भेट जायत आ जेहन मोन अछि तेहनो भेट जायत पाइ जेहन दाम जेहन देबै तेहन अहाँके घर भेटत